हा मूंखे त रोटी ठाहिण जाम पसंदि आहे असांजे हिते जॾहिं बि महिमान ईंदा आहिनि असां हुननि लाइ जाम सुठी सुठी रोटी ऐं नए नए प्रकार जा व्यंजन ठाहींदा आहियूं ऐं उहेई चङा रोटी खाई करे ख़ुशि बि थींदा आहिनि जीअं की अगरि असांजे हिते महिमान नाश्ते ते था अचनि पिया त असां उन्हनि जे लाइ नाश्ते में दालि पकवान थियो पूड़ी आलू थी वियूं ॾही थी वई पटाटा तरियल थी विया असां इहो सभु ठाहींदा आहियूं ऐं अगरि जंहिंते कर महिमान मंझंदि जो त अचनि पिया त असां उन्हनि लाइ दाग पकी भाॼी थी वई बिरयानी पुलाउ थी वियो पल्ली डोढो थी वियो ऐं सयूं थी वियूं राइतो थी वियो दही वड़ो थी वियो बेहनि जा पकौड़ा थी विया भिंडी आलू तरियल थी विया इहे सभु ठाहींदा आहियूं ऐं जंहिंते कर असांजा महिमान राति जो ईंदा आहिनि त असां उन्हनि लाइ राति जो ॾही चांवर या साई भाॼी चांवर दाग पकी भाॼी फुल्को डोढो ॿियूं तर जी भाॼी थी वई ऐं असां उनजे लाइ अंब जो जूस थी वियो पपीते जो जूस थी वियो ऐं ॿियो जेको खीर जो गिलास थी वियो मिल्क मेड हे अलाए मतिलब विझी विझी नए नए प्रकार जा व्यंजन ठाहिंदा आहियूं ऐं असांजा महिमान हे सभु खाई करे ख़ुशि बि जाम थींदा आहिनि पोइ असांजी रोटीअ जी तारीफ़ बि जाम कंदा आहिनि ऐं हुननि खे असांजी रोटी बि सुठे नमूने वणंदी आहे